मैं मेरा खुद का काम करता हूँ मेरी खुद की दुकान है और मेरा काम है कंचे जोड़ना और वाशिंग का है लोगों की गाड़ी धोना इसमें मुझे बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि मेरा खुद का काम है और मेरी खुद की दुकान है मैं जब चाहूँ जब छुट्टी मना सकता हूँ और अपने परिवार को टाइम भी दे सकता हूँ मुझे किसी की पाबंदी नहीं रहती है कि मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत होती है कि मुझे जब जाना है तो किसी से छुट्टी मांगनी है या वो छुट्टी नहीं देंगे तो मैं परिवार को टाइम नहीं दे पाऊँगा ये मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती है इसीलिए मेरे खुद की दुकान होने पे और खुद के काम पे मुझे अभिमान है गर्व है और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है मेरा खुद का काम करने में और मैं मेरे काम से बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है कि अपना घर का काम कर रहे हैं किसी की पाबंदी नहीं है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और लोग भी चाहते हैं कि अपना खुद का बिजनस होना चाहिए तो मेरा खुद का घर का काम है मेरे खुद की दुकान है तो मुझे बहुत गर्व और अभिमान होता है मेरे काम पे